मोदी जी नमस्ते हम लोग के यहाँ ऐतिहासिक काशी नरेश रामनगर के राजा के हाथ के बनाई हुई काली माँ की मंदिर है चकियाँ वहाँ पर माँ की मंदिर उन्हीं ने बनवाए हैं माँ ने उसको स्वप्न दिया और स्वप्न में कहा कि मेरी मूर्ति यहाँ है इसी जगह स्थापना कीजिए और वो स्थापना किए तो उनको बच्चे हुए और वहाँ पे मेला लगता है साल में चार बार कथा होती है भागवत होता है रामायण होता है सब होता है ऐतिहासिक वहाँ पर जगह पर्याप्त है सब लोग जाते हैं अच्छे बात को सुनते हैं हमारे पास में जागेश्वर धाम मंदिर है वहाँ पे एक हाथीवान था वो पीपल का वृक्ष काट रहा था उससे हाथ से टाँगी गिरी उस नीचे से रक्त निकलने लगा उस रक्त से शिवलिंग मिली उसी शिवलिंग से भोलेनाथ का मंदिर जागेश्वर धाम का बना वहाँ पर मेला लगता है आस्था के लिए वहाँ पा बहुत से देश विदेश से लोग आते हैं भोलेनाथ का दर्शन करने के लिए और भोलेनाथ का दर्शन करने के लिए आते हैं वहाँ पर पोखरा है नदी है वहाँ पर बच्चों के लिए एक इस्कूल भी खुल गया है हास्टल और वहाँ पर बहुत धार्मिक लोग जुटते हैं सावन में और बसंत पंचमी को और शिवरात्रि को रात भर जागरण होता है वहाँ के लोग वहाँ पर बहुत अच्छे से अपना व्यस्तता कर और खुशहाली करते हैं शादी विवाह होता है वहाँ पे बच्चों की शेकइया होती है लोग के ठहरने का स्थान है वहाँ पर के लोग भोलेनाथ के लिए बहुत सी मंदिर और बढ़वाकर के बनवा दिए हैं जो जो वहाँ से आगे बढ़े जहे प्रधान हो चाहे सांसद हाे चाहे कोई विधायक हो वहाँ के ऐतिहासिक जगह को और अच्छे से बनाकर के और सुंदर बना दिए हैं और हमारे यहाँ राजदरी देवदरी है वहाँ पर लोग आस्था के लिए जाते हैं बौद्ध धर्म की मंदिर है वहाँ पर लोग दर्शन करने ऐतिहासिक जाते हैं और हमारे यहाँ पर बहुत से लोग हैं जो कि आस्था के लिए अपने के कुछ कुछ अपना भी पैसा रुपया उसमें लगाते करते हैं और बच्चों को लेजाकर के ऐतिहासिक जगह को दिखाते हैं हमारे यहाँ चंद्रप्रभा नदी है उसमें भी और बाँध है जलाशय है सब देखने के लिए जाते हैं इधर लतीव साज है वहाँ ऐतिहासिक जगह है वहाँ पर हिन्दू मुसलमान सभी लोग जाते हैं और ऐतिहासिक जगह बहुत है जो कि हम लोग देखने को दर्शन करने के लिए जाते हैं और इसी पास में अरोरा जो है भण्डारी देवी हैं वहाँ पर भी लोग दर्शन करने जाते हैं पहाड़ पर ही ऐतिहासिक जगह बना है लोग देखकर के अपने आने वाले पीढ़ी को भी बताते हैं कि हमारे देश के जो थे लोग ये सब करके गए हैं और जो कि चकियाँ की काली माँ की मंदिर के पोखरा रानी का हाथ से बनवाया हुआ रानी का पोखरा अलग है राजा का अलग है वहाँ पर लोग विश्राम के लिए रहते हैं बहुत अच्छा भव्य मंदिर बनी है देखते देखते मन मोहित हो जाता है ऐतिहासिक जगह हमारे यहाँ बहुत से अच्छे अच्छे हैं जिसके लिए दर्शन के लिए बहुत से लोग आते हैं बाहर से दर्शन करते हैं अच्छे से सुकून से जाते हैं हो तो गया न सुकून पाकर के जाते हैं